ناول پڑھنے کے بہت سے مثبت پہلو ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے ناول پڑھنے کی منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں خاص طور پر اگر اس کا بے جا استعمال کیا جائے یا اس کی محتاط انتخاب نہ کیا جائے یہاں میں کچھ ممکنہ منفی اثرات ذکر کرتا ہوں اگر کوئی فرد ناول پڑھنے میں حد سے زیادہ مصروف ہو جائے تو اس کا وقت اہم ذمے داریوں سے ہٹ سکتا ہے جیسے کہ تعلیم کام یا روزمرہ کی زندگی کے دیگر اہم کام بعض افراد ناولوں کی کہانیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ حقیقت سے کٹ کر خیالی دنیا میں کھو جاتے ہیں یہ فرار کی صورت صورت حال بعض اوقات حقیقت میں مسائل کا سامنا کرنے سے بچنے کی عادت پیدا کر سکتی ہیں کچھ ناولوں کی کہانیاں جذباتی طور بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں مثلاً اگر کہانی افسردہ یا خوفناک ہو تو اس سے قاری کی ذہن ذہنی حالت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے اگر کوئی فرد ناول پڑھنے میں زیادہ وقت گزارے تو اس کا اثر اس کی سماجی زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے یا سماجی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے مواقع کم ہو سکتے ہیں کچھ ناولوں میں ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں یہ یہ خیالی تصورات قاری کی قاری کے ذہن میں غلط امیدیں یا توقعات پیدا کر سکتے ہیں جو حقیقت میں پوری نہیں ہو سکتیں بعض ناولوں میں ایسے مواد ہو سکتے ہیں جو اخلاقی یا ثقافتی طور پر نقصان دہ ہوں یہ مواد قاری کی سوچ اور رویے پر منفی اثرات اثر ڈال سکتا ہے خاص طور پر اگر وہ کم عمر یا ناپختہ ذہن کا حامل ہو اگر کوئی فرد راتوں کو جاگ کر ناول پڑھتا ہے یا بیٹھے بیٹھے طویل وقت گزار دیتا ہے تو اس کی جسمانی صحت پر بھی منفی اثر پڑ سکتے ہیں جیسے کہ نیند کی کمی آنکھوں کی تھکاوٹ یا جسمانی کمزوری ان منفی اثرات سے بچنے کے لیے ناول پڑھنے میں توازن رکھنا ضروری ہے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے